पंज जनवरी उणिवीह सौ अठहतरि ॾह फेबररी उणिवीह सौ नवे सोरहं जून ॿ हज़ार एकवीह जून जुलाई ॿ हज़ार ॾह अठावीह दिसंबर ॿ हज़ार वीह